मूर्ति सरस्वती पूजा बहुत बढ़िआँसँ करै छियै बहुत धूमधामसँ आब मूर्तिके जहाँ तक मूर्ति तऽ हम सभ अपनासँ नहि बनाबै छी लेकिन हुनकर मण्डप या सारा चीज दैत छियै आओर बहुत नीकसँ करै छियै आइसँ नहि मतलब मतलब आब बच्चो सभ जे छै से मास्टर भए गेलखिन दूटा तब जे छै दरवाजेपर ट्यूशन वगैरह करै छथिन तऽ ओतय बढ़िआँ सँ मतलब एतेक सुन्दरसँ होइ छै जेकि ओहिमे जे छै से तऽ आब आब बचपनमे हम सभ जे मूर्ति बनबियै तऽ सरवती पूजा तऽ राति राति भरि जागियै आब अपन जे सङ्गी साथी रहै ओहो सब बनाबै ओकरा यहाँ चलि जाइए राति कऽ देखियै जे ओ केहन बनाबै छै दरवाजा लगाकऽ बन्द करिकऽ बनाबै तऽ कहियै खोलि कनि एकरा सँ बढ़िआँ हमरा रहना चाही तऽ जा जाकऽ देखि देखिकऽ आबियै तऽ सरस्वती पूजा बड़ा धूम धामसँ करै छियै एकर अनुभव एखनियो छै हमर लागैए कि हमरा एकरा बहुत मतलब जब तक जीबै ने तब तक बाल बच्चाके कहैत रहबै जे एकरा जे छै से अहाँ निभाबैत रहियौ पूजापर एखन तक मास्टर भए गेलखिन हँ विद्यार्थी सब नहि बैठै छै पूजापर एखन तक हमही बैठै छियै बुझलियै पूजापर एखन तक हमही बैठै छियै ताहि दुआरे हमरा पूजाके जे छै पूजासँ बड़ा ई रहैए आओर रातियो पूर्णिमा रहै तऽ कहबे केलहुँ जे इएह बात छै